मैंने अभी हाल ही में पारस कम्पनी के दो पेन खरीदे हैं एक ब्लू और एक ब्लैक वह बहुत ही स्मूद चलते हैं उनसे हेडराइटिंग भी बहुत अच्छी आती है वह कहीं से भी टूटे फूटे पेन नहीं है और उनसे लिखने पर जैसे कि स्याही किसी और पेन से लिखने से पेज पलटो तो स्याही इधर से उधर लग जाती है पर उन पेनों से स्याही इधर से उधर नहीं लग रही है और वह बहुत अच्छे से चल रहे हैं और क्या थी पारस कम्पनी के जो पेन मैंने खरीदे हैं वह सस्ते भी बहुत है और चलते भी बहुत स्मूद है और उनसे हेडराइटिंग बहुत अच्छी आती है और क्या बोलते हैं कि कम्पनी बहुत अच्छी है